मुंहिंजा पसंदीदा अखर ॾुध उञ ॾेॾर हीअं आहिनि छाकाणि त हीअ अखर असां सिंधी ई ॻाल्हाए सघूं था नॉन सिंधी माण्हू हीअ अखर नथा ॻाल्हाए सघनि असांखे असांजी मात्र भाषा जे मथां फ़कुरु आहे इहे अखर हेॾा ॾुखिया थींदा आहिनि त हीअं असां सिंधी ई ॻाल्हाए सघूं था असांखे अभिमान आहे असांजे सिंधी ॿोलीअ मथां ऐं असांजी मात्र भाषा जे मथां असां असांजी सिंधी मात्रभाषा इन करे आहे छोकी असां सिंधी घर में ॼावल आहियूं असांजा मिट माइट सिंधी आहिनि ॼाए ॼम खां असां सिंधी ॿोली वापराई आहे ऐं सिंधी ॻाल्हायो आहे हिन करे सिंधी ॿोली असांजी मात्रभाषा आहे नंढपण खां स्कूल में सिंधी ॻाल्हायो सिंधी ॿोलियो सिंधी लिखियो इन करे असांखे असांजी सिंधी ॿोलीअ ते ॾाढो फ़क़ुरु आहे